ہاں میرے اسکول میں لائبریری تھا اور میں وہاں روز جایا کرتی تھی اور وہاں بہت سی کتابیں ہوا کرتی تھیں جس میں چمپا امنگ وغیرہ مجھے زیادہ پسند ہیں وہاں میں روز جاتی جس میں چمپا امنگ وغیرہ مجھے زیادہ پسند ہیں وہاں میں روز جاتی تھی اور بیٹھتی تھی اور ان کتابوں کو پڑھتی تھی اور وہاں بہت سے بچے بھی بیٹھے رہتے تھے اور وہ اپنے پسند کی کتابیں پڑھتے تھے لیکن مجھے چمپا اور امنگ وغیرہ کتابیں پڑھنا بہت پسند تھا